जय झूलेलाल हा इहा ॻाल्हि सही आहे कि असांजे भारत वर्ष में कलाकारनि खे पूरो महत्व नथो मिले छो जे करे कॾहिं कॾहिं त उहे पाण बि साम्हूं न ईंदा आहिनि और कंहिंखे कंहिंखे समाज पुॼी नथो सघे पर इहा ई ॻाल्हि काने पर हाणे हिन ते वीचार कयो वियो आहे कि इन्हनि चीजनि ते सरकारि हुजे या कोई बि हुजे फ़िल्म इंडस्ट्री कलाकारनि के पूरो सहयोग कंदी और इयं कारण इहो ई आहे कि उहो पंहिंजे पंहिंजे हुनर के बि कोई कोई न पहचांदो आहे और इयं ई हलंदो रहियो त पोइ उन्हनि जो महत्व ख़तमु थींदो वेंदो भारत में कलाकारनि जो और उन्हनि खे पंहिंजी महत्व ज़रूरु ॿुधाइणो आहे कि असां उन्हनि सां हमेशह साथ ॾियूं उन्हनि कलाकारनि जो हौंसलो वधायूं चाहे संगीत हुजे कोई च कोई संगीत हुजे या कोई कला हुजे उन्हनि खे ज़रूरु अॻिते वधायूं ऐं हुनखे मौक़ो ॾियूं ताकि उहे पंहिंजी कला खे अॻिते वधाइण में भारत जो बि और ख़ुदि खे बि बढाओ ॾियनि